गोंयची भलायकी वेवस्था एक ही बरी आसा तातूंत तुका वेगळ्योवेगळ्यो स्किम्स पण आसा लायक बायलां खातीर दीन दयाल स्कीम आसा जातूंत तांकां फ्री ट्रियमँट गावता मागीर तशेंच बाकीच्या राज्यांत किंवा देशांत तशें तांकां गावना तशेंच म्हापसा हांगा आझिलो हॉस्पीटल आसा जातूंत पॅशन्ट्स खूब येता अशे वेगळ्यावेगळ्या ठिकाण्यासून थंय पण खूब गर्दी आसता आनी गर्दी आसल्या कारणान थंय पॅशन्टांच्यो खूब व्हडल्यो लायनी आसता त्या कारणान थंयसरले बाथरूम अशे बुरशे शे जाता तशेंच जीएम्सी हॉस्पीटल आसा जातूंत तुमकां फ्री ट्रिटमँट गावता गोवर्मेंट आसल्या कारणान थंय सुद्दा खूब लोक येता आनी तातूंत पण अशी खूब गर्दी आसता हॉस्पीटल अशें तशें व्हडलें आसा तें त्या कारणान ताचे रुम्स बी अशे खूब व्हड आसात स्टाफूय खूब आसा थंय पण अशें बुरशें जाता जाल्यार जो हॉस्पिटलाचो साफ स्टाफ आसा तो सगळें थंय साफ करता